मेरा नाम श्याम है और मैं अभी एक हफ़्ते पहले बच्चों के लिए एक स्कूल एक क्या दो स्कूल बैग लेकर आया हूँ दोनों स्कूल बैग बहुत ही अच्छे लगे देखने में और मुझे लगा कि मेरे बच्चों को पसंद आएगा क्योंकि कलर भी बहुत अच्छा है और उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसकी थोड़ी अच्छी लगी जब मैं उसको लेकर घर पर आया तो बच्चों ने चेक किया तो बैग डिफ़ॉल्ट निकल गया बैग का चैन ख़राब था पीछे से सिलाईयाँ खुली हुई थीं और जिसकी वजह से बच्चे वह मतलब बच्चे बहुत नाखुश हुए और वाइफ ने भी देखा वह भी बोली कि नहीं यह बैग अच्छा नहीं है कलर भी उसको नहीं पसंद आया ग्राफिक डीज़ाइन वगैरह तो ठीक है लेकिन मैं बैग लेकर दुकानदार के पास वापस करने गया उसने बहुत दिक्कतों के बाद बैग को वापस करने के लिए राजी हुए यह बहुत समस्या आई